बैतूल ज़िले में कई प्रकार की उद्योग हैं जैसे कि हमारे विनोद डागा जी का ऑइल मिल इसमें कि सोयाबीन को पीस कर उसमें से तेल निकाला जाता है तथा कई क प्रकार के कारख़ाने हैं बैतूल ज़िले में यह सारणी में यह पावर बिजली बिजली बनाने वाला उद्यान है उद्योग है इसमें कि ग्यारह हज़ार वोट से ले कर पच्चीस हज़ार वोट तक की बिजली का निर्माण होता है जिसमें जिसमें शाहपुर के आस पास के सभी क्षेत्रों में वहाँ से बिजली का बिजली का प्रसार होता है तथा यह इस स्थान पर एक प्रकार का बहुत अधिक बड़ा बिजली बनाने का उद्योग है यह स्थान देखने योग्य भी है इसके पास एक मठाह देव का जंगल है जहाँ पर बहुत अच्छा व्यू है जिसे देख कर हम जिसे देखने बहुत दूर दूर से लोग जाते है यहाँ पर को कोयले से कोयले के द्वारा बिजली का निर्माण किया जाता है यहाँ बहुत कोयले की खदान से कोयला खोद कर निकाला जाता है फिर उस कोयले को बारीक किया जाता है बारीक करने के बाद उसे उसे जलाया जाता है उस कोयले को जलाने के बाद उस कोयले से आग उत्पन्न होती है उस आग से पानी को गर्म किया जाता है पानी को गर्म करने के दौरान टरबाइन के ऊपर पानी गर्म होने से उस पानी से भाप निकलती है उस भाप से टरबाइन को घुमाया जाता है जिससे टरबाइन के घूमने से बहुत अधिक मात्रा में बिजली का निर्माण होता है यह बिजली पूरे बैतूल ज़िले में फैली हुई है हमारे बैतूल ज़िले में में भेजदै के पास कुकुरुक हमला में में पवन चकिया भी है जिससे कि बिजली उत्पन्न किया जाते हैस और बैतूल ज़िले में कई प्रकार के कारख़ाने है परंतु हमारे बैतूल ज़िले में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है बिजली उत्पादन का इस बिजली उत्पादन के उद्योग से बहुत अधिक मात्रा में फ़ायदा होता है तथा बैतूल ज़िले में यह होना बहुत गर्व की बात है तथा बैतूल में कई प्रकार के कारख़ानो के होने के कारण बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण भी होता है प्रदूषण तथा इसमें कई यह कृषि से सम्बन्धित उद्योग भी है जैसे कि हमारे यहाँ सब्ज़ी मंडी है बडोरा चौक में जिससे कि वहाँ सभी प्रकार के किसानों का सब्ज़ी तथा अन्य फ़सल आती हैं जिससे कि उन्हें वहाँ बेचने पर उन्हें बहुत अच्छी तरह से पैसे दिए जाते है बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पर किसान आ कर अपना सभी अनाज तथा सब्ज़ी भाजी बहुत मात्रा में बेचते है जिससे कि वहाँ पर की मंडी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है किसान को तथा किसान से ख़रीद कर व्यापारी बाज़ार में ला कर उस ही उसी अनाज और सामाग्री को ला कर बेचता है जिससे कि किसान का भी फ़ायदा होता है और व्यापारी का भी फ़ायदा होता है